सभिनि खां वधीक मुंहिंजो फेवरेट आहे काजोल ऐं शाहरुख़ ख़ान शाहरुख़ ख़ान जी एक्टींग ऐं उन्हनि लव स्टोरी मूंखे जामु वणंदी आहे इनजे करे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंहिंजी सभिनि खां फेवरेट मुवी आहे जंहिं में जामु घर जे बारे में फैमिली जे बारे में जामु सुठो ॿुधायो वियो आहे